हेलौ दा आङो मोनसे खोथा सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंनाव नोंथांनाव आङो बे चक्रसिला जायगायाव थांफेराखै दा नैबे बोसोर गोदानाव बेवहाय चक्रसिला हाजोआव माबा गाखोयो हाजो गाखोयोनो आं बेवहाय मोनबा थांफेरै हिसाबै थांनायनो सान्दोंमोन आरो दा लामाफ्रा बोरै बोरै थाङो बबेजों थाङो बेखौ मोनब्ला आङो एसे मिथिजानो लुबैदोंमोन आङो एसे गोजाननि नैबे थारंगुरि साइथनि थिनालि बालाजान थारंगुरिनि औ ओहो थांफेरनाय जायाखै आरो औ औ मोनबा औ थांनो लुगैदोंमोन आं औ औ औ

औ औ

औ बबेहाय होन्दों औ औ औ औ ओमफ्राय माजों थांनांगौ बेहाय गारि बास औ औ औ औ

औ दे दे ओमफ्राय औ औ औ औ औ नायथाव थावथार आं दे आङो जेन'बा ओमफ्राय थानाय जानाय सुबिदाफ्रा एसे माबादि जायगाफ्रा थांनानै

औ औ दे ओंखायनो आं बेखौ खबर लाहरगोरनाय जाबाय आरो आङो थांफेराखै हिसाबै

दे जाबाय